असांजे गुरुनि जी किताबूं असां पढ़ियूं आहिनि जंहिंमे एॾियूं ब सुठियूं सुठियूं साखियूं हूंदियूं आहिनि की असांखे उनखे पढ़ी करे ॾाढो रोअण ईंदो आहे असांजे गुरुनि असांजे लाइ ॾाढो कुझु कयो आहे जीअं उन जूं साखियूं पढ़ंदा आहियूं त असांखे ॾाढो हो हो लॻंदो आहे की असांजे लाइ हुननि छा छा न कयो आहे असां उन्हनि जूं ॿिए रहमतियूं पढ़ंदा आहियूं उन्हनि ते बि असांखे ॾाढो रोअण ईंदो आहे उन्हनि जूं महि महिर जहिड़ा शब्द ॿुधी करे बि पढ़ी करे बि असांखे ॾाढो रोअन ईंदो आहे असांजे लाइ उन्हनि घणियूं तकलीफ़ूं सठियूं आहिनि उ सहियूं आहिनि असांखे इहो बि उनमे पढ़ंदा आहियूं उहो बि असांखे ॾाढो रोआण जहिड़ो लॻंदो आहे असांजे गुरुनि असांजे लाइ ॾाढियूं तकलीफूं ॾिठियूं आहिनि